किओ जे दोसर शहर शहरसँ सहरसा अएतै हमर सबके शहर सहरसा छिए तऽ ओकरालिए बेबस्थासब मतलब बनाएल गेल छै अपन प्राइवेटे छिए सब अपन अपन बनाएल बनेलकै हँ तऽ ओहिमे मतलब निवास होटल छै खाइ पिएके बेबस्था रहैके बेबस्था छै अपन मतलब किराया दऽ कऽ ओ रहि सकैए ईसब बेबस्था भऽ गेलै हँ आब जे छै ट्रेनसँ उतरतै तऽ ट्रेनके बगलेमे होटलसब छै निवासके सुतैके बेबस्थासब छै तऽ अपन किओ भी मतलब एक शहरसँ दोसर शहर जाइ छै तऽ आब सब शहरके बेबस्था छै जे आब ककरो मतलब ई नहि हेतै जे आब जाइ छिए दोसर जगह तऽ कतऽ सुततै कतऽ आराम कएल जेतै आब ओसब नहि छै आब सब शहर बेबस्था भऽ गेलै हँ होटलसबके आब किओ भी अपन रेन्टपर रहि सकैए घरसब घरोसब बनल छै किराया मकानसब मिलै छै तऽ ओ रहि सकैए आब कतहु जाइके जरूरी नहि पड़तै जे मतलब सोचऽ नहि पड़तै जे आब रहब कतऽ सब बेबस्था छै